हमरा सबके दुर्गा पूजा होइ छै दुर्गा पूजा मे दुर्गा पूजा नओ दिन के होइ छै एहिमे नओ दिनमे माता के बहुत बढ़िऑं सॅं भक्ति करै छियै पहला दिन शैलपुत्री माता के पूजा होइ छै एहि मे पहला दिन कलश बैसायल जाइ छै बैसायल जाइ छै तकर बाद बहुत सारा पूजा सब लोक बहुत बढ़िऑं सॅं करै छै साँझ होइ छै दिया सब जलाबै छै प्रसाद चढ़ाबै छै भगवतीके बहुत रंग बिरंगके खीर सब फल फ़ूल तकर बाद एहिके बाद जे छओ पूजा के बेल नोतल जाइ छै फेर सप्तमी के ब्राह्मण कुमारि भगवतीमे विराजै छै भगवतीके दिनमे घुसै छै तकर बाद अष्टमी कऽ खोंछि भरल जाइ छै कुमारि सब ब्राह्मण सब खुआयल जाइ छै तकर बाद बहुत जादा मेला सब लागै छै बहुत धूम धाम से मनायल जाइ छै ई पूजा तकर बाद भगवती के नमा दिना बलि प्रदान होइ छै माता के चढ़ै छै आराधना करै छै हर चीजमे बहुत बढ़िऑं सॅं कयल जाइ छै तकर बाद भासाओन होइ छै दसमा दिन जतरा होइ छै भसाओन ओकर बाद भेल जाइ छै जतरा दिना भगवती के दर्शन के लिए बहुत लोग जाइ छै दर्शन करै छै दर्शन केलाक बाद सब अपन घरो मे हर कोई राति के सबके यहाँ गोर लागै लए जाइ छै गोर लागि के सब खाना पीना आराम से भोजन सब करै छै तकर बाद भसाओन दिना भगवती हर जगह घूमय लए जाय छै हर जगह ट्रैकटर सब पर चढि के हर जगह घूमय लए फिरै छै बढ़िऑं सॅं घूमला के बाद भगवती प्रसाद सब चढ़बै छै तहन भगवती के भसायल जाइ छै हम अहाँ हमर गाँव मे तऽ भरि सावन के मौसम मे तऽ भोला बाबा के बहुत आराधना करै छै मंदिर सब जाइ छै सब भगवान के पूजा सब करै छै ओहिमे भोला बाबा के बहुत ख़ास रहयै छै जल सब चढ़ायल जाइ छै अभिषेक होइ छै बाबा के अनुषठान सब कराबै छै सावन मे बहुत बढ़िऑं होइ छै अनुषठान सब करने सॅं तकर बाद सत्यनारायण भगवान के सत्यनारायण भगवान के पूजो होइ छै हमरा यहाँ एक महिना के सत्य नारायण भगवान के पूजा होइ छै ओहि मे ओ पूजा मे एक दू दिन पहिने सॅं हर चीज के लिए ओरिआन करै छियै चूरा अपना हाथ सॅं कूटै छियै प्रसाद अपना हाथ सॅं बनबै छियै गेहूँ के भूनिके प्रसाद बनबै छियै तहन पूजा करै छियै सत्यनारायण भगवान के पंडित आबै छै पंडित कथा बांचै छै हर चीज के लिए होइ छै प्रसाद सब हर घर मे हकार सब दै छियै सब आबै छै सब आबि के पूजा करै छै पूजा होइ छै तहन कथा सब बांचल जाइ छै तहन आरती होइ छै आरती के बाद सबके प्रसाद बाँटै छियै सब दै छै सब तकर बाद जाइ छै तकर बाद आगाँ मे हमरा सबके पॅंचमी पाबनि आबै वला छै ओ पॅंचमी मे बहुत दिन सॅं लोक हर चीज के लिए ओरिआन सब केने छियै सब छागर ख़रीदने छियै छागर हर दिन पूजा सब होइ छै लाबा लाबा सब भूजल जाइ छै चूरा सब कूटल जाइ छै खीर सब बनै छै खीर सब के प्रसाद भगवती के चढ़ै छै बहुत आदमी सब आब छै बहुत लोक के हकार सब देल जाइ छै सब बहुत लोकसब आबै छै ई पाबनि हमरा सबके बहुत विधि विधान सॅं कयल जाइ छै अथी चिनवार सब टाँगल जाइ छै भगवती के सब लोक प्रसाद सब चढ़बै छै तेकर बाद इहो मे बलिप्रदान होइ छै छागर सबके बलिप्रदान दैक भगवती के चढ़ै छै तऽ एहू मे कुमारि ब्राह्मण सब खुआबै छै सब बहुत धूम धाम सॅं करै छै